मां रोज़ सुबुह जो आजतक ते समाचार ॿुधंदी आहियां ऐं मां अख़बारु जेका घर में ईंदी आहे उहो पिणु पढ़ंदी आहियां जेके ख़बर समाचार में ॿुधंदी आहियां कंहिं सचियूं लॻंदियूं आहिनि त कीन ख़बरुनि ते विश्वासु न ईंदो आहे ऐं इहे मूंखे सही न लॻंदियूं आहिनि हिकु लॻंदो आहे त ॾेखु करे था ॾेखारीनि मां ख़बर लाइ इंडिया टी वी जी ज़ी न्यूज़ आजतक ॾिसंदी आहियां अख़बार में सिंधी अख़बारु दर्पणु पढ़ंदी आहियां जंहिं में उल्हासनगर जूं सचियूं ख़बरूं लिखियलु हूंदियूं आहिनि ऐं उन ते मूंखे थोरो विश्वासु बि ईंदो आहे ऐं इनखां पोइ उल्हासनगर बुलेटिन पिणु ॾिसंदी आहियां